हांवेन ऑन्लाइन ऑर्डर करून एक सुरी घेतलेली आनी त्या सुरयेच्या सेटा बरोबर बारीक बारीक ल्हानश्यो अश्यो पांच स सुरयो म्हाका मेळिल्ल्यो आनी त्यो सुरयेचो प्रत्येक जो वेगळें तरेन उपेग जातलो हें चिंतून हांवेन त्यो सुरयों ऑर्डर केल्ल्यो आनी येयल्यो रेट बरी आसलेली तेची पयशेंय चड नासलेले म्हणटकीर म्हाकाय त्यो आवडलेल्यों आनी जेन्ना त्यो येयल्यो तेन्ना पयलेंच काडून पळयले जाल्यार बऱ्यो दिसतालीं सारकीं चकचकताल्यो तेची मुठ बरी आसलेली धार धार अश्या बऱ्यो दिसताल्यो आनी वेग वेगळें काम म्हणजे कातरपाच्यो वेगळ्यो शिनपाच्यो वेगळ्यो मागीर कितें काडपाच्यो जाल्या पोखरून काडपाच्यो जल्यार तश्यो आसलेल्यो हुकां सारक्यो आसलेल्यो आनी सारक्यो अश्यो वाकड्यो तिकड्यो तेच्यो धार धार अश्यो आनी जाल्यो हांवेन त्यो वापरपाक सुरू केल्यो वापरपाक सुरू करतकीर कितें जाल्यार एक बरेंच एक पंदरा दिसाच्या भितर त्यो सुरयो त्या सुरयांची धार गेलीच तें सोड पूण मुठयो ज्यो आसात त्यो बी ताच्यो घळघळपाक लागल्यो तेचे स्क्रूय जे आसा तें लूज जाले आनी एकंदरीत तेचो कलरय बी डल पडपाक लागलो तेची चकाकीची चमक जी आसलीं तीय गेली म्हणजे हांव म्हणटा कितें ऑन्लाइन जेन्ना आमी अशें अशें म्हण्टात की ऑन्लाइन शॉपिंग करप बरें म्हणून आमी तें ऑन्लाइन करतात की तेजे आमकां मोबायलाचेर जेन्ना आमी पळयता एकादी वस्तू तेन्ना बरी दिसता सारकी आकर्शीत दिसता आनी ती चल घेवूं घेवूं दिसता आनी कांय तेचे उपयोग पळोवन आमकां बाजरान हिंगा थंय वचपाक टाइम मेळनासले खातीर आमी काम करपी जे लोका आसात तेंच्या खातीर ऑन्लाइन शॉपिंग खूब उपयोगी पडटा असो विचाक करून आमी ऑन्लाइन हे शॉपिंग करतात आनी जर आमी ऑन्लाइन शॉपिंग करून समजा आमी घेतलेली प्रॉडक्ट आमी घेतलेली वस्तू जर अशें तरेन समजा रोखडोच म्हणजे पंदरा दिसाच्या भितर समजा एकादे घेतलेली वस्तू जर पाड जाता जाल्यार ऑन्लाइन शॉपिंगचे करता तेचेर आमचो विश्वास उरचो ना म्हणटना हें ज्ये प्रॉडक्ट जें आसात जें सेल करपी त्यो कम्पनी आसात जावं ते डीलर आसात जावं आनी कितें म्हणजे तेमी जो प्रॉडक्ट तयार करता आसतना तेची बा दाखलायेन दखल घेवची पडटली की आता आमी तयार केल्या तो प्रॉडक्ट कसो आसा कशें तरेन काम करतलो हें तेमी कांय प्रत्यक्ष स्वता करून पळोवचे पडटली पयली आनी त्या नंतरच तें बाजारांत विकचे पडटलें नाजाल्यार कितें जातले हेजे की एकादो प्रो वस्तू वयल्यान त्या कंम्पनीचीं जे कंम्पनीचीं लोक जज परिक्षण करपाक लागतले आनी कांय तेपान त्यो कंम्पनी जावं त्या कम्पनीचे प्रॉडक्ट तयार जाता जावं तें लोक घेवपाचे घेतात ते लोक हळूहळू करून बंद जातले आनी जें लोकांचे तेचे वयलो जो विश्वास आसा तो कमी जातलो म्हणटना म्हाका ह्या प्रॉडक्ट घेतकीत अशें दिसलें की हांवेन ह्यो कित्याक घेतलो जर हांवेन जर बाजारान वचून जर घेतलो जाल्यार बरें जातासलेलें म्हाका बरो मेळटासलो किंवां हांव तेचेर वारचीकपणां करून सांगता आसले की बाबा पय तुजो समजा ह्यो प्रॉडक्ट जर वस्तू समजा पाड जाली जल्यार हांव हाडून दितलें तुका अशें म्हाका अशें सांगपाक मेळटा आसलेलें की घडये तीं भिवनूय बी म्हणटा आसले पाड जाल्यार तूं हाडून दी अशें म्हणटाय आसले न्ही पूण आता कितें जालें की ऑन्लाइन घेतलें कारणान तेंचे कितें धा दिसांक तो परत करूंक शकता धा दीस जालें पंदरा दिसा नंतर हांव ती परत करूंक शकना म्हणटकीर एकंदरीत म्हाका ही वस्तू घेतली फायदो कांय ना वयल्यान लुकसाण जालें म्हणटकीर अश्यो जर गोश्टी जावपाक लागल्यो जाल्यार ऑन्लाइन वस्तू घेवप कांय ना हो एक विचार लोक लोक करपाक लागतले आनी समजा कदाचीत हो घडये म्हाका एक प्रॉ वस्तू चुकीची मेळपाक शकता पूण तशी जाल्यार बरी गजाल आसा पूण जर अश्योच वस्तू जाता जाल्यार लोक खंय तरी विचार करपाक लागतले लोक जागृत जातलें आनी ह्या कम्पनीक खंय तरी जे तयार केल्ले जाल्ले आसा तेचे हे कमी जातले म्हणटना ह्यो वस्तू ज्यो कोण तयार करता तेमी तें थोडे प्रत्यक्षांत करून पोवचे पडटले आनी त्या नंतरच मागीर ह्यो वस्तू आसा त्यो तेमी विकपाक हाडपाक जाय म्हणजे म्हणजे कशें आसा जे तेमी ऑन्लाइन जे हे करतात व्हिडियो धाडटात प्रत्येकाचे फिड्बेक आसता कशें तरेन वस्तू वापर जातात तेचो व्हिडियो तेमी एक नाजाल्यार तें मुदत तरी वाडोवपाक जाय बाबा विदिन पंदरा दिसांचे भितर समजा पाड जाले जाल्यार दिवपाक जाता अशें तरेन कितें करपाक जाय न्ही पूण जर ती तशी केलीच ना जाल्यार कशें जातले म्हणटना तेंगल्यो ज्यो कम्पनी जें कितें तयार करता तें एखादे वेळार बंद पडपाक शकता अशी ह्यो वस्तू घेवन म्हाका जाल्यार अशें दिसता की हांव दुसरें फावटी आनी अशें वस्तू घेवचेच ना जे कितें आसा तें हांव प्रत्यक्ष दुकानार वचूनच घेतले इतले म्हाका हें सुयी जी सुरी वापरतकीर इतलें अशें दिसलें की म्हाजे पयशेंय वेस्ट टाइमय वेस्ट आनीक वयल्यान तेंगे डिलिवरी जी आसता तेंची एक्स्ट्रा पयशें घेतात ते अशें म्हणटा नी आता बदलूकय शकना कोणांक दिवकय शकना म्हणटना अशें तरेन हें म्हाका सामके वायट अणभव ह्यो वस्तू घेतकीर येयल्लो आसा म्हणटा तुमी सुद्दां जेन्ना ही वस्तू घेतात विचार करचो आनी त्या नंतर ती घेवची अशें म्हाका दिसता